गिरनार पर्वत भी ॾाढो घुमण जो मस्तु आहे गिरनार पर्वत आहे उहो ॾाढो ई सुठो आहे पर उते जे कॾहिं ॿाहिरां माण्हू अचनि था हुनखे रहण जी या टिकण जी सुठी सुविधा मिले त ॿाहिरां माण्हू बि हैरान न थियनि जे कॾहिं गिरनार जी रौनक वधाइणी हुजे त गिरनार में बि साफ़ु सफ़ाई ऐं थोरी सुखु सुविधा बि रखणु घुरिजे छा करे गिरनार ते बि शिवरात्री ऐं परिक्रमा जा मेला थींदा आहिनि त इलाही माण्हू ॿाहिरां खां बि ईंदा आहिनि त माण्हू हैरान न थियनि इन जे करे उते बि सुविधा हुजणु खपे जंहिं पाण ॾिसूं त ॿ हज़ार टेवीह साल में परिक्रमा में माण्हू जाम आया हुआ ऐं परिक्रमा करण वञनि पिया पर जीअं हिकु बालिका खे चिते मारे छॾियो हुओ त सभिनि खे डप लॻण लॻो ऐं माण्हू सभु गिरनार मां मोटी करे हली विया त मां उहो ई चवंदसि के शिवरात्री हुजनि या परिक्रमा हुजनि तेॾी महिल उते झंगल खाते वारा हुजनि या पुलिस खातो हुजे या उता जा शेवा भक्त हुजनि उन्हनि खे ध्यानु रखणु घुरिजे ऐं ॿाहिरां जेके बि माण्हू अचनि था उन्हनि खे सुठी तरह गिरनार जो लाभ मिले उहो सुठो थींदो आहे गिरनार जे में त उहो त इलाही होटलूं आहिनि पर जे कॾहिं कंहिंखे ख़बर नथी पिए त होटलुनि जो बि सुठी तरह हुजे त माण्हू हैरान न थियनि ऐं गिरनार जो थोरी साफ़ु सफ़ाई रखण जी बि ज़रूरत आहे छो छा करे गिरनार में अहिड़ो सुठो धाम आहे त उते केर बि हैरान न थिए ऐं सभेई सहूलियत सां घुमी सघनि अहिड़ी रीते करणु खपे ख़ासि त जॾहिं हुते मेला त लॻनि शिवरात्री हुजे या परिक्रमा हुजे तॾहिं जेके बि माण्हू हैरान थियनि था ऐं जेके बि माण्हुनि खे सुखु न सुविधा नथी मिले त उन्हनि जे लाइ झंगल खाते वारा हुजनि या पुलिस वारा हुजनि या कोई बि हुतां जा मेंबर हुजनि या कोई बि हुजनि उन्हनि खे उन्हनि ॾींहंनि में ध्यानु रखणु घुरिजे जे करे केर बि माण्हू हैरान न थिए ऐं हुन जो पर्यटन जो आस्थानु उचो थिए